जैसे कि नाच न जाने आँगन टेड़ा आस्तीन का साँप और भी बहुत सारे इस तरह के हैं जैसे आँख का तारा होना और घर घाट एक करना पासा पलटना इस तरह के जो मुहावरे हैं वो हम अपनी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इनका उपयोग करते हैं जानी दुश्मन होना खून का प्यासा होना ये सारी चीज ये सारे जो मुहावरे हैं ये हम ज़्यादातर हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में उपयोग करते हैं इनका और कई ऐसे मुहावरे होते हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार जनों के साथ मज़ाक मस्ती के समय भी हम इन चीज़ का उपयोग करते हैं उन मुहावरों का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा बात ज़्यादा बड़ी बात को कम शब्दों में कहना मतलब हम मुहावरे इसलिए बोलते हैं तो इस तरह से हम इन जैसे मुहावरों का उपयोग हम अपने रोज़मर्रा की बातचीत में करते हैं